पयलीं तेंपार जायते जावन त्योच कामां आहली लायक कोण डॉक्टर जावपाक इंजिनियर कोण लायक आपल्याची ओन जायते कोताले आतांशी तेंपार तशें कोन्ना आतां युट्यूब येवन जायते जावना इजी जाला सो लायक आतां गारां बसून आसा हावज वायफ तेंकाय बी आतां जायते भाशेन फेसिलिटी तूं घरां काम भायर करना जाल्या तूं घरान तुका लायक आपणाचें ओन कुकींग बीन दाखयपा शकता कुकिंगा हितून तुमचें आपणाचें हुनर तितून दाखयपा शकता लायक तुजें शिंवपाचें निटींग एम्ब्रॉयडरी टेलरींग हे सोगले तितून मिन्स युट्यूबार देकून हे करून विडियो करून अपलोड करूंक शेकता आतां जायते जाणां आतां तें आतांचें भुरगीं आपणाचें ओन करपा शेकता कोण ब्लॉगर जावपा शकत जावपा चित्ता कोण आपणांचें टॅलंट तितून दाखयतात डांस शिकोयतात आनी खूब खूब जायते सो पयलींचे आनी आतांचे जायते अंतर आसा सो तोरी तुमकां आतां कोणाक कितें व्लोग्स बी कोरपा जाल्या व्लॉगांक व्लॉग करून आपणाचे टॅलंट दाखोवपा शकता ना की पयली करता तेंच तुमी फोलो करपाक जाय म्हण ना लायक तुमी आतां डॉक्टर आमच्या घरांत डॉक्टर तितू इंट्रस्ट ना तुमी दुसरें हितून इंट्रस्ट घेन तुमचें आपणाची खंयची इंट्रस्ट आसा तितू वचपाचें आनी आपणाचें टॅलंट दाखयपाचें लायक डांसिंग आतां डांसिंगा देखून कोणा डांसिंगा शक कोण सिंगींग कोण आपणाचें खूब जायते भशेन आप आपणाचें एक एकलें एक एक लायक आपणाचें वीश

पोयलीं तेन्नाशी लोकांक किदें मोबायल मोबायलूय चोड येतलें आहलें बट तितलें मोबायलाची एडवांटेज नाहली की हें थंय म्हणून इतलें हें नाहल्लें नॉलेज आतां खूब खूब मोबायला येवन जायते नॉलेज बोरे बी मेळा वायटूय बी आसा तो ते आमचेर आसात की खंयचे आमी हे करपाचें बोरें वायट खुंयचे तें आम सिलेक्ट करपाचें आमचें आसता सो तें तुमी तुमचें बोरें खुंयचें तूं आसा तें तें तुमी यूज करून आपणाचें टॅलंट दाखोवपा जाय लायक आतां आमी सांगिलां न्हू एक्सप्लेन केला न्हू कोणाय लायक कोणा ते लायक सो तुमी तुमचे टॅलंट हितून दाखयपाचे कळ्ळां न्हू